ہلو سر نمستے سر آپ موبائل شاپ سے بات کر رہے ہیں سر میں کسٹمر ہوں میں آپ کے موبائل شاپ سے ایک سیم کارڈ لینا چاہتا ہوں جی سر سر آپ کے موبائل شاپ میں آپ کے پاس کون کون سا سیم اپلبدھ ہے سر ووڈا بی ایس این ایل ایئرٹیل جیو میں سے سب سے بیٹر سیم تو مجھے جیو کا ہی لگ رہا ہے تو سر سر آپ کے شاپ میں مجھے جیو اور ایئرٹیل اور ووڈا اور بی ایس این ایل یہ چار پانچ سیم میں سے کون سا سیم مجھے یعنی سستا پڑے گا سر کیا سر میں جان سکتا ہوں سر میں جان سکتا ہوں جیو کا سیم لینے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا مجھے نیٹ ورک فارسٹ چلے گا یا پھر

سر میں اس یہ چاروں سیم کی پرائز کو جان سکتا ہوں کیا تو سر سمجھ سر مجھے جیو سیم ہی چوائس نظر آ رہی ہے مجھے جیو سیم ہی چاہیے تو کیا میں اس کا پرائز جان سکتا ہوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں سر جی سر سر مجھے نیو سر جی سر مجھے نیو سیم چاہیے

اچھا سر تو سر آپ کے موبائل شاپ کے بجے سے اور کے بجے تک یعنی کتنی دیر سے لے کے کتنی دیر تک آپ کے موبائل شاپ کھلا رہتا ہے اور کے بجے آپ بند کرتے ہیں تو سر آپ کے موبائل شاپ میں لگ بھگ کتنے کسٹمر آپ کے پاس آ جاتے ہوں گے اگر آپ کے شاپ میں میں آؤں تو آپ میرا کیسے استقبال کریں گے یعنی کیسے میرا خدمت کریں گے اوکے سر سمجھ لیجیے کہ میں شام میں آپ کے پاس آ رہا ہوں شکریہ